जी हाँ आज की दुनिया में हिन्दी भासा बोलने वाले लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे इंडिया में कोई बाहर से अतिथि आता है तो मतलब इंडिया में कोई आता है तो उसको हिन्दी नहीं आती अब वे या तो मारा मराठी होता है या इंग्लिश में अं अंग्रेज़ लोग जैसे आते हैं इंग्लिस या तो इंग्लिश आती होगी परदेस से आया वह तो इसको इंग्लिश आती होगी तो उसको हिन्दी नहीं आती हिन्दी पथी नहीं आती तो फिर उसको इशारे से नहीं समझाना पड़ता है इशारे से नहीं समझ पड़ता तो फिर उसके लिए फिर ट्रांसलेसर ढूँढना पड़ता है इसलिए सभी को हमारी मातृभाषा हिन्दी सीखना चाहिए जिस तरह हम लोग इंग्लिस सीखने के लिए कोचिंग जाते हैं उसी प्रकार बाहर भी बाहर के देशों में भी एक हिन्दी हिन्दी सीखने की एक लेक्चरर कोचिंग होनी चाहिए और कहीं से भी मतलब हमारे इंडिया से बाहर चले जाओ अगर कोई यहाँ से इंडिया से बाहर जाता है किसी दूसरे देश में या महराष्ट्र चला गया तो वहाँ पर भी लोगों को हिन्दी नहीं आती वहाँ पूरे मराठी में बात करते हैं मराठी में बात करते हैं तो उनको भी अपना अपने को भी कुछ समझ नहीं आता अपन हिन्दी बोलते तो उनको भी समझ नईहीं आता लेकिन ऐसा रहना चाहिए कि दोनों को मतलब प्रेक्टिस कराई जाए तो ठीक रहेगा